मुंहिंजी सभिनी खां फेवरेट लोकल स्पॉर्ट आहे क्रिकेट हुन में ऐॾो मज़ो ईंदो आहे छोकि उहो हिकु आहे ग्रुप सां थींदी आहे टीम सां थींदी आहे हुन जे बिना थींदी न त हुन जे बहाने असां पंहिंजा सभ दोस्त मिलंदा आहियूं पोइ हुन में गेम बि ऐॾी सुठी आहे हूअ खेॾण में बि ऐं ॾिसण में बि पो बिन्ही में मज़ो ईंदो आहे जाम मज़ो ईंदो आहे करण में